असांजी खेत्र जी पुलिस ॾाढी प्यारी आहे ऐं हाणे कम बि ॾाढो सुहिणा कंदी आहे कोई बि दुर्घटना थिए थी कोई अपराध थिए थो पियो टाइम ते हुते पहुची करे उन ॻाल्हि जी पूरी जानकारी वठंदी आहे ऐं जेतिरो जल्द त जल्द थींदो आहे उने केस खे ख़तम करण जी कोशिशि कंदी आहिनि ऐं पुलिस हाणे चौक चौक ते हिकु सुविधा बि कढी ताईं की जेके हैलमेट पातल कोन्हे उन खे पाण हैलमेट वठी करे बि ॾींदी आहे की कंहिंखे पंहिंजो नुक़सान न थिए कंहिंजो एक्सीडेंट न थिए सभु खां वॾी ॻाल्हि हाणे असांजी महिलाउनि जे लाइ सभु खां वधीक सुविधा कोड़े थी की उन जी सभु खां पहिरियों ॿुधी वेंदी आहे की कोई बि उन जी दर्जे शिक़ायत थिए थी पई त उन जे मथां बि

ॿारहें कलाक जे अंदरि उन जो निवारण निकिरी वेंदो आहे ऐं सभु खां प्यारी ॻाल्हि इहा आहे की अगरि असां पुलिस स्टेशन ते वञूं था पिया कोई बि असां केस या कोई बि एफ आई आर करायूं था पिया त उन ते जल्द सां जल्द ॿुधंदा आहिनि ऐं कोशिश कंदा आहिनि की पाण असां सां गॾु हलनि